शेयर बाजार एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आजकल के युवा युवती अ काम करके बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं यहाँ पर रिस्क तो है पर अगर कोई काम करे अच्छी तरह तो वो काफी पैसे कमा सकते हैं आजकल के लोग इसमें काफी काम करके करोड़पति भी बन सकते हैं और ये भारत में बहुत ही तेजी से चल रहा है शेयर मार्केट आजकल के लोग काम करके इसमें बहुत ही ज्यादा फायदा उठा रहे हैं काफी अच्छा लग रहा है उनको शेयर बाजार में काम करना और कर इसमें काम करके अपन अच्छे अच्छे पैसे कमा सकते हैं